भारत में आपका पसंदीदा राज्य कोन सा है मेरा पसंदीदा राज्य यू पी है और हम झारखंड में रहते हैं हम को झारखंड बहुत अच्छा लगता है हम वहीं विलेज जाते हैं अक्सर क्योंकि वहाँ क्या है कि अरे पहाड़ी एरिया बहूत है वहाँ पहाड़ जो होता है जैसे छोटा छोटा छोटा कर के पहाड़ है और जंगल भी है उसके बाद बारे में हम जाते हैं जब ना वहाँ पर तो जंगल ही जंगल मतलब जंगल ही जंगल बहुत सारे जंगल यहाँ ऐसे होते हैं कि उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं जैसे क्या बोलते हैं